उणिवीह अप्रेल उणिवीह सौ छावंजाहु पंजी मई उणिवीह सौ चोवंजाहु चोवीह नवंबर उणीह सौ एकयासी सती फेबररी उणिवीह सौ सतासी तेरहं मई उणिवीह सौ उणहठि